जय झूलेलाल असांजे इलाइक़े में नृत्य खे व वॾो अहम मञियो वियो आहे जीअं असां जे देश में अलॻि अलॻि तहेवार त्योहार थींदा आहिनि जीअं त असांजी नवरात्रि हूंदी आहे ओक्टोबर में जेकी ईंदी आहे उन में छोकिरा छोकिरियूं गरिबा कंदा आहियूं ऐं उन तरह तरह जा असां कपिड़ा पाईंदा आहियूं जेको नव ॾींहं जा पॉग्राम हूंदा आहिनि नव रंगु जो माण्हू कपिड़ा सुबाईंदा आहिनि ऐं उन में तरह तरह जा इएं नृत्य ॾेखारींदा आहिनि उनखां पोइ असांजे महाराष्ट्रा में जेको वॾे में वॾो त्योहारु आहे उहो आहे गणपतीअ जो त्योहारु जेको यारहें ॾींहं जो मल्हायो वेंदो आहे ऐं हुन में बि नंढा ॿार वॾा छोकिरा छोकिरियूं सभु पंहिंजा नृत्य ॾेखारींदा आहिनि जे जेके ॾिसणु लाइ माण्हू जामु परियां खां ईंदा आहिनि हे नृत्य ॾिसणु लाइ जेको असांजो हे नृत्य आहे उनखे वधीक अहम ॾिनो वियो आहे